असां ऑनलाइन वञी करे असांखे जॾहिं लैगिंग खपंदी हुई तॾहिं असां ऑनलाइन वञी करे उहा शइ ॻोल्हंदा आहियूं जीअं असां लैगिंग ॻोल्ही त असां पंहिंजे उन ऐप ते वञी करे उहा खोलींदासीं जेके असांखे कोइ शइ खपे उन जो नालो विझदासीं और उनमें फिल्टर में वञी करे पंहिंजी पसंदि विझदाससीं जेकी असांखे साइज़ खपे जेका असांखे रंग खपे ऐं जेको असांखे कपिड़ो खपे उन हिसाब सां असां फिल्टर में विझदासीं और ऐप असांखे उनजा ई उन्हींअ सां रिलेटिड सॼूं पसंदि असांजूं असां ए साम्हूं आने छॾींदा त असां उन पसंदि कंदा आहियूं